कोंकणी भाशा ही आमची मात्रभाशा आनी कसल्याय तरेचो एक घडपाक जाय जाल्यार प्रत्येक लोकांक आपली मात्रभाशा समजपाक जाय आनी हीच सगळ्यांत सोंपी भाशा वेवसाय करपाक जो मनीस धंदो करता तोच मनीस आपलो धंदो वाडोवपाक आनी बरी बरी उन्नती जावपाक लोकांक जशें तशें उत्तर गोड तशें तेका लोक जोडटा आनी लोकांकूय मदत जाता आनी किमत वयर सकयल करपाक एका वस्तुची कितले पयशे हे तो च्या भाशेंत समजता आनी मायभास आसल्यान कारणान हें सगळें सोंपें वयता वेवसाय एक तरी भाशा समजप हें खूब गरजेचें आसता